आसामनि सोलोंथाइयाव समाजारि बिजों आरो अनलाइन फ्लेटफर्मफोराव गोबां बिफावफोरखौ जोङाे मोन्नो हायो मानो होनोब्ला अनलाइननि गेजेरजोंनाे जाेङाे गोबां बुस्थुफोरखौ अर्डार खालामनानै गावनि न'आवनाे लानो हायो बेजों लोगोसे जानाय लोंनायफाेरखौबाे जाेङाे अर्डार खालामनानै गावनि न'सिम सफैहोनो हायो आरो बुस्थु गान्नाय जोमनाय बायनाय बेफोरखौ जोङाे गावनि न' न'आव थागासिनाे जोङाे अनलाइननि गेजेरजों जाेङाे खामानि मावनो हायो बेल' नङा अनलाइननि गेजेरजों जोङाे गाेबां एफ्लिकेसन एफ्लाय खालामनो हायो फर्म फिलाप खालामनो हायो गोबां ट्रेन टिकित बास टिकित बेफोरखौबाे अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङाे खामानि मावनो हायो बेनिखायनो बे अनलाइन फ्लेटफर्मआ जोंनि समाजाव गोबां बिफाव दङ आरो जोङाे इउथुबनि गेजेरजों अनलाइन इउथुबनि गेजेरजोंनो जोङाे गोबां माखासे जोङाे मोन्नो गैयै बिजाब मोन्नो थाङै बिजाबफोरखौबो जोङाे अनलाइननि गेजेरावनो इउथुबनि गेजेरावनो जोङाे मोन्नो हायो एबा फरायनानै गियान लानो हायो आरो जोङाे मोजां मोजां मोजां मावनायफोरखौ जोङाे इउथुबनि गेजेरजों नायनानै जोङाे सोलोंनानै गावनाे गियान लानो हायो बेबादिनो अनलाइन फ्लेटफर्म इउथुब आरो फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां गावनि गियान बुथुमनो हायो आरो बे बेफोर गासैबो बिथिंफोरानो आसामनि सोलोंथाइ समाजारि बिजों बिजोङाव गोबां बिफाव बिफावाव गोबां बिहोमा होनानै गोबां सुबुंफोरनो बिहोमा होलांदों